खामानि मेहेर गोनांसिन खामानियानो जादों ना गुरनाय आरो ना हमनाय ना गुरना ना गुरनानै खबाइयाव सोनाय बेनो गुबुन खामानिजों रुजुनायाव बियो आलादा ना हमो जों ना गुरो आरो ना लायो आरो ना हमनायाव ना सारनायाव बे गुबुन खामानिनिफ्राय आलादा जेखाइ खबाइ लानानै ना गुरो बियो गुबुन खामानिनिफ्राय आलादा